हैलो नहीं सर होलसेल डीलर बोल रहे हैं क्या वो शादी समारोह में व्यवस्था करते हैं समान सर मेरे मेरे बेटे की शादी है तो उसमें हमको व्यवस्था करानी थी सारा कुछ करवाना है दोना पत्तल से लेके टेंट वगैरह तक खाने पीने की सारी चीज़ें जैसे कम से कम तीन सौ लोगों का खाना होगा तो उसमें दोना पत्तल चाहिए कई तरीके से खाने में सारी मिठाई होगी और जो होता है वो तुमने तो की होंगी शादियाँ तो तुमको पता होगा की शादियों में किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं टेंट वेंट कम से कम तीन मिठाइयाँ तो चाहिए ही चाहिए डेकोरेशन टेंट वगैरह सारी व्यवस्था सारे काम का पैसा देंगे आपको सारा करना है अब तुम देख लो तीन सौ आदमियों की व्यवस्था करनी है जगह हमारे पास बहुत सारी हैं तुम कितने में होके लगाएं मतलब

हाँ साठ बाई साठ लगा दो उसमें क्या है की जगह कम नहीं रहनी चाहिए देख लेना आप वो तो साठ बाई साठ लगा दो जगह तो हमारे पास बहुत सारी पड़ी है हाँ अब वो तुम वो तुमको व्यवस्था करनी है अब तुम कैसे व्यवस्था करें और जैसे डेकोरेशन वगैरह में क्या सिस्टम है फिर तुम्हारा नहीं वो हम तो क्या है हम तो आपको बता देंगे की इस तरीके से लगाना है जैसे इस डिजाइन में व्यवस्था करनी है टेन्ट की डेकोरेशन की और उसकी तो फिर उस तरीके से जी फिर इसका जैसे ऐवरेज चार्ज कितना होता है अंदाज से एक शादी में

चार लाख पर इसमें और खाने पीने की व्यवस्था में आप ही करोगे ना सब कुछ अरैंजमेंट जी तो उसमें तीन चार मिठाइयाँ होंगी और तीन चार नाश्ते भी रहने हमको उनके लिए तो ये सब कुछ और फिर उसमें और कोई एक्स्ट्रा काम होगा क्या वो तुम्हारी तरफ से जी जी और सर डेकोरेशन की व्यवस्था क्या है कि उनको तीन चार दिन तक चलनी चाहिए वो डेकोरेशन लाइट वगैरह वाली व्यवस्था वो तीन चार दिन तक रहनी चाहिए हाँ एक पाँच कम से कम तीन दिन तो मिनिमम है ही है तो शादी पाँच दिन की है तो लगन से लेके पूरा प्रोग्राम पाँच दिन का है तो कम से कम तीन दिन तो लास्ट में रहेगी रहेगी जी आप बताओ आप कब तक मिलोगे हमें तभी आ जाएं हम तो ठीक है मैं ग्यारह बजे आ रहा हूँ आपके पास